जय झूलेलाल मां रितु चेम्बूर मां थी ॻाल्हायां जीअं त असांजे सिंधियुनि में घणनि ई ॾिणु वारु मल्हाया वेंदा आहिनि जीअं त असांजे सिंधिनि में पहिरियों ॾिणु वाड़ महिनती आहे ॾिआरी ॾिआरीअ में असां सुठा सुठा मिठा मिठा मिठाइयूं सामान शयूं ठाही ठाहींदा आहियूं जीअं त ॾिआरीअ में असां काजू कतरी रसगुल्ला गुलाब ॼमूं मिठाई सिंगड़ जी मिठाई ऐं गच ऐं ॿियों उनखे इहो पेरा ऐं नारेल जा लॾूं सूजी जो हलवो चङियूं ई मिठाइयूं ठाईंदा आहियूं ऐं असां होली में तिरनि जियूं लाइयूं जीअं की तिर तिरनि जा बोड़िंदा तिरनि जियूं लाइयूं तिल गुलु ऐं ॿियों हुनमें असां खाॼा खाॼनि जूं बि लाइयूं मुङेरनि जू बि लाइयूं इहे सभु घर में ठाईंदा आहियूं ऐं असां होलीअ ते घीअर खाईंदा आहियूं घीअर ठाईंदा आहियूं बूंदियूं ठाईंदा आहियूं ऐं असां जीअं झूलेलाल जा ॾींहं ईंदा आहिनि त झूलेलाल ते अख़ो चाढ़े करे झूलेलाल साईं ते बहिराणा ठाहींदा आहियूं बेरारण ते घुमंदा फिरंदा आहियूं गीत शेज भॼन ॻाईंदा आहियूं ऐं बहिराणे साहिब ते सूजीअ जो हलवो ठाहे करे हुनमें खाॼा बादामियूं पिस्ता किश्मिश केसर खंडु सब मिक्स करे उनजो सूजीअ जो हलवो ठाहींदा आहियूं ऐं उनसां गॾु कारा चणा ठाहींदा आहियूं सभिनी माण्हुनि खे घुराईंदा आहियूं ॾाढो गीत भॼन ॻाईंदा आहियूं असांखे ॾाढो मज़ो ईंदो आहे ऐं ॿियों असां ॾिआरीअ ते घुमंदा आहियूं फिरंदा आहियूं मौज कंदा आहियूं घरु घर में वञी मिठाइयूं ॾींदा आहियूं बिस्किट ठाहींदा आहियूं नान खटाइयूं ठाईंदा आहियूं मठड़ी ठाहींदा आहियूं प्लस त्योहारनि जे मथां त्योहार ईंदा आहिनि त असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे त्योहारनि में ॾाढो सुठियूं सुठियूं शयूं ठहिदियूं आहिनि ॾिआरीअ में असां खीरनी बि ठाहींदा आहियूं साबूत दाणनि जी खीरनी सईनि जी खीरनी चांवरनि जी खीरनी हुनमें असां काजू बादाम मिक्स करे ठाईंदा आहियूं पो लक्ष्मी पूजा कंदा आहियूं ॾाढो सुठो लॻंदो आए असांखे ॾिआरीअ जो ॾीं ॾाढो सुठो वणंदो आए ऐं उनमें असांजे ॾिआरी खां पोइ जेको बड़ ईंदो आहे उनमें असांजे मिटि माइटनि में मन खे घुराए करे चिकन मटन मच्छियूं बिदा अंडा ठाहींदा आहियूं उनमें पाटियूं कंदा आहियूं त असांखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे इन्हनि ॾिणनि ते असांखे ॾाढो फ़ख़्रु सिंधी आहियूं ॾाढो फ़ख़्रु आहे गर्व महसूस थींदो आहे जय झूलेलाल